हाँ मेरी एक पसंदीदा किताब है जो कि जिसका नाम है नलिनी मैंने इसे कई बार पढ़ा है और इसके बारे में कई बार पढ़ते पढ़ते या और बार पढ़ने की चाह भी जगती रहती है यह किताब बहुत अच्छी है और मैं इसे एक अच्छी कहानी के आधार पर फ़िल्म या सीरियल के रूप में देखना चाहूँगी क्योंकि मुझे वह किताब पढ़ना बहुत पसंद है और मैं उसे पढ़ कर कभी भी बोर फ़ील नहीं करती हूँ